ہاں اردو ادب میں میرا پسندیدہ فنکارمنشی پریم چندر ہیں انہوں نے بہت سارے فن پارے گڑھیں جنہیں ہم افسانہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے کچھ ناولس بھی لکھی ہیں پریم چند کے افسانوں نے دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک نیا نظریہ دیا انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہی طبقوں کے بارے میں منظرکشی کی ہے انہوں نے ان کی پریشانیوں اور لاچاریوں کو ہو بہ ہو ہمارے سامنے اپنی تحریروں میں لا کھڑا کیا انہیں افسانوی گھتیوں سے تحریک پا کر کسی بھی کام کو حقیقت کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتی ہوں